भैया हम को ताज़ी एकदम ताज़ी सब्ज़ी चाहिए एकदम फ्रेश होना घर में कुछ कार्यक्रम है हाँ हाँ हाँ तो भैया सुनो न आप नोट कर लो आप गाजर हमारे लिए एक किलो पैक कर दो मटर एक किलो गोभी दो किलो टमाटर एक किलो आलू हाँ भैया हाँ हाँ बस बस

भैया टमाटर बहुत महंगा लगा रहे हो अगली दुकान में तो एक सौ अस्सी रुपये किलो मिल रहा है एकदम ताज़े एकदम फ्रेश नहीं नहीं नहीं भैया लेकिन आप मार्केट का रेट मार्केट का रेट भी तो देखो एक सौ अस्सी रुपये किलो मिल रहा है मार्केट में और आप दो सौ रुपये किलो दे रहे हो गलत बात है भैया चलो इसको भैया तो भैया भैया दस कम से कम दस रुपये कम कर दो आप कम से कम एक सौ नब्बे का दे दो आप टमाटर अरे तो भैया कुछ हम को ताज़ा और फ्रेश यही माल चाहिए लेकिन आप एक सौ नब्बे भैया दस रुपये तो कम कर सकते हो आप भैया दस रुपये तो कम कर सकते हो सभी जगह एक सौ अस्सी में आपको एक सौ नब्बे दे रहा हूँ वही माल वही माल का टमाटर डेढ़ किलो कर दो भैया हाँ और और आपने क्या क्या लिखे हो मैंने बताया था आपको गाजर एक किलो मटर एक किलो हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ एक किलो एक किलो मटर कैसा दिए भैया हाँ हाँ मटर कैसे रुपये किलो मटर भैया आप की दुकान बहुत महँगी है ये चालीस रुपये में अलग मिल रहा आपके यहाँ रेट बहुत ज़्यादा है भैया वही माल का बाकि मार्केट के हिसाब से चलो न चलो चलो ठीक है मटर कर दो एक किलो आलू आलू आलू भैया दो किलो कर दो आलू दो किलो पहाड़ी आलू है कि नहीं यह बताओ पहाड़ी आलू पहाड़ी आलू है क्या भैया साढ़े पाँच सौ कुछ कम तो करो इतने सामान ले रहे आपकी दुकान चलो ठीक है भैया पैक कर दो आप हाँ हाँ हाँ ठीक है